जहाँ तक भोजन कऽ सवाल अछि तऽ ई सभके अपन अपन किछु रुचि छै जे ककरो चहटगर बेसी बेसी पसंद छै ककरो सादापन बेसी पसंद छै ककरो बिना नॉनवेज मांसाहारी खानाके अलावा ओकरा खाने नहि बुझाइत छै आओर ककरो मांसाहारी पसंदे नहि छै ओ पूर्ण तरह से शाकाहारी व्यक्ति अछि आओर जहाँ तक रहल हमर पसंदके बात तऽ हम तऽ सभ से पहिने जे चहटगर भोजन हमरा बेसी पसंद छल आओर ई जेनरली हर व्यक्ति कऽ चहटगरे पसंद होइत छै खाना केहन बनल छै ओ मायने नहि छै लेकिन खायबलाके ओ कत्तेक नीक लगले ई महत्वपूर्ण होइत छै जे हुनकर अपन की पसंद छनि आओर हुनका अनुकूल भेटलनि कि नहि हम अपनो एहि रुचिके लोक रही जे सप्ताहमे दू दिन चारि दिन मांसाहारी भोजन करी लेकिन एक समय एकटा एहनो दौड़ आएल जे ओहि सभ चीजसँ चित्त बाहर भऽ गेल आओर किछु भक्तिप्रदमे लागि पूर्ण तरहे शाकाहारी बनलहुँ आओर आइ बिना मांस मछलीके बिना लहसुन प्याज कऽ शुद्ध सात्विकी भोजन हम पसंद करैत छी कारण जे ई लागैत अछि जे जे प्रसाद हम अपना घरमे अपना भोजनके लेल बनाबैत छी ओहिके भगवानोके किछु भोग लगा देलहुँ जे भगवानोके प्रसाद बनि गेल आओर अपनो सभ गोटे बैसि कऽ ओकरा जे छै से भोजन नहि बल्कि प्रसाद रूपमे ग्रहण कऽ लैत छी तऽ तैँ ई शाकाहारी भोजन बेसी पसंद करैत छी ओहिमे हरा चीज जेना कि गाजर टमाटर धनिआ समय अनुसार जखन जे सब्जी कऽ मौसम अछि ओ भेटल आओर ओकरा प्रेमपूर्वक जे किछु भी बनेलहुँ आओर ओकरा प्रेम से अगर भोजन कऽ लेलहुँ तऽ सभ से सुंदर भोजन ओ भेल आओर कहऽ ई चाहब जे भोजन तऽ कोनो खराब नहि होइते नहि छै अहाँके अपना पसंद परमे निर्भर करैया किआ तऽ दुनियामे कोनो चीज नीक छै नहि नीक तऽ देखै बलाके आँखिमे होइत छै तहिना ओकर स्वादिष्टता खाइ बला कऽ जी पर मऽ छै बैसल जे हुनका ओ केहन नीक लागि जेतनि किआ तऽ हमरा जे नीक लगैया किछु हमरे सङ्गी साथी घरके कोनो दोसर सदस्य छथि जिनका ओ पसंदे नहि आबैत छै तऽ ताहि दुआरे हमरा तऽ सात्विक भोजन बेसी पसंद आबैत अछि जाहिमे बिना लहसुन प्याज कोनो भी मांसाहारी चीजसँ अलग भेल तऽ ओ हमरा लेल सभसँ पसंदके चीज अछि